जय झूलेलाल असांजी सिंधी भाषा ॾाढी मिठी ॾाढी सुरीली ॾाढी सुठी आहे असांखे गर्व आहे असां सिंधी आहियूं इनते जो सिंधीअ जा पहाका सिंधीअ जा लाॾा सिंधियुनि जी सुखमणी सिंधियुनि जा सतसंग हीअ हर हिक शइ में पंहिंजो ई पंहिंजो मज़ो आहे सिख जीअं सुखमणी ॿुधंदा आहियूं त मन अहिड़ो शांति थी वेंदो आहे लाॾा वॼंदा आहिनि त ओॾीमाहिल न सम्झण वारा बि नचणु टिपणु चालू थी वेंदा आहिनि सभु पंहिंजो पंहिंजो दुखु दर्दु भुलिजी ओॾीमहिल उन लाॾनि में गुम थी वेंदा आहिनि सिंधीअ में गीता थींदी आहे सिंधीअ जा भॼन ईंदा आहिनि अहिड़ी कहिड़ी शइ कान्हे जेके सिंधी माण्हू न करे सघंदा हुजनि असांखे सिंधी भाषा जाम वणंदी आहे असां पंहिंजे ॿारनि खे असांजे घर नंढा वॾा असां सभु घर में सिंधीअ में ई ॻाल्हाईंदा आहियूं ॿारनि सां बि असां सिंधीअ में ई ॻाल्हाईंदा आहियूं असांसां ॿार सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहिनि सिंध